میرا پسندیدہ پینٹنگ کا موضوع قدرتی مناظر بے قدر کا حسن اور سکون ہمیشہ سے انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتا آیا ہے اور یہی چیز مجھے بھی قدرتی مناظر کی طرف مائل کرتی ہے جب میں کسی پہاڑی علاقے بہتے دریا سر سبز جنگل یا غروبی آفتاب کی تصویر پینٹ کرتا تو مجھے ایسا لگتا جیسے میں حقیقت سے جڑے ہوئے کسی حسین لمحے کو قید کر رہا ہوں قدرتی مناظر میں ایک خاص قسم کا سکون اور گہرائی ہوتی ہے یہ مناظر نہ صرف آنکھوں کو خوبصورتی فراہم کرتے ہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی راحت دیتے ہیں پینٹنگ کے دوران جب میں نیلے آسمان سبز درخت برف سے ڈھکے پہاڑ یا سورج کی کرنوں کو کرنوں کو رنگوں کے ذریعے کینوس پر اتارتا ہوں تو ہر برش اسٹروک میرے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اس موضوع کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں رنگوں کے ساتھ کھیلنے کی مکمل آزادی ہوتی ہے